ऐसे तो हम घर में पाँच परिवार रहते हैं एक बेटी है एक बेटी है अपनी खुद अपनी है तीन बच्चे हैं गोदनी भी रहती है अगर कोई पूजा पर्व होता है कोई पूजा पर्व होता है तो उसमें कुटुंब कोई आ जाते हैं अतिथि कोई आ जाते हैं बहुत सारे जैसे कोई विवाह शादी हुआ कोई मुंडन हुआ जब हुआ इसमें बहुत सारे कुटुंब आ जाते हैं तो उनके लिए हम लोग सब कर खाना बनाते हैं जैसे बेटी हुई बहू हुई जैसे गौतनी हुआ कोई आटा सानते हैं कोई सब्ज़ी काटते हैं कोई दाल बनाते हैं कोई खीर बनाते हैं कोई कचौड़ी बनाते हैं ऐसे सब मिल बांटकर हम लोग काम करते जैसे खीर बनाते कोई कोई खीर बना लेती हैं कोई आटा सान लेती है कोई सब्ज़ी काट लेती है ऐसे मिल बांटकर बनाते हैं हम किसी बाहरी का दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं खुद हम अपने हम सब खुद अपने घर का परिवार ही मिलकर बनाते हैं और अच्छी तरह से खाना बनाते हैं और बनाकर कुटुंब को स्वागत करते हैं खाना बनाने खाना बनाकर खिलाते हैं कुटुंब को और स्वागत करते हैं और बनाते है मिलकर तो समय का पता भी नहीं चलता है अच्छे से खाना बनवा लेते हैं सबके साथ एंजॉय करते हैं ख़ुशी मनाते हैं इसी तरह सब हम लोग अपने परिवार परिवार घर में ख़ुशी से खाना मिल बांटकर बनाते हैं बाहरी किसी की भी सहायता नहीं लेता अकेले रहते हैं तो खुद ऐसे ऐसे परिवार में अकेले खुद अपने लिए खाना बनाते हैं खाना बनाने में मुझे बहुत प्रसन्न होता है बहुत ख़ुशी मिलती है जो हम जे वह हमारे घर में कुटुंब आते हैं उनको खिलाते हैं तो और ख़ुशी मिलती है अतिथि तो भगवान के भगवान के रूप होते हैं उनको अतिथि को स्वागत करना चाहिए इसी तरह हम लोग अतिथि का स्वागत करते हैं घर में आते हैं तो अतिथि को स्वागत करते हैं उनका मान सम्मान करते हैं और सब मिल बांटकर खाना बनाते हैं और उनको खिलाते हैं और हम लोग भी खुद खाते हैं